हमारे हिआँ एक हंडपंप था पानी की दिक्कत हो रही थी हमें तो हम एक हंडपैप लगवाए तो उसमें जग एक सौ बीस फीट बोरिंग कराए थे तो उसमें प्लास्टिक की पाएप डलाए थे पर ओकरे बाद उसमें लोहे की पाइप लगी थी तब उसके बाद ऊपर का सेट वह सेट किए तब उसके बाद उसमें से पानी निकलने लगा जब उसमें एक हत्था लगता है जब हत्था चलाएँगे तब उसमें पानी निकलता है कुछ दिन तक वह बालू दे रहा था तब उसके बाद पानी सही देने लगा हमारे यहाँ पानी की बड़ी दिक्कत हो रही थी इसीलिए हम लगवाएँ थे तो कुछ दिन नल चला उसके बाद वह ख़राब हो गया तब हम उसको फ़िर से बुलाए जो नल बनाते तो नल बनाए फ़िर पानी देने लगा तो उसी से एक बाल्टी चलाना हो तो उतना मेहनत करना पड़ता है जब चलाओगे तभी में अगर ज़्यादा चलाना है तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा जितना पानी चलाओ जितना यूज करना है उतना पानी चलाऊँगी अपने काम के लिए उसके बाद हमारे यहाँ पानी की बड़ी दिक्कत हो रही थी तो हमें मजे के डीव से पानी आता था वहाँ लंबी लाइन लगी थी लाइन से वहाँ पर पानी आता था तब हर एक काम ह होता था क इसीलिए लो नल की व्यवस्था किया था अगर यहीं यह यह जो छः लंबरिया लाइन रहता है वह सूख जाता है बड़का जो हैंडपइप था उसमें बोरिंग ज़्यादा नीचे तक करते थे तो इसीलिए वह नहीं सूखता था क्योंकि पानी के लिए हम लोग बहुत परेशानी सहते थे इसीलिए नल लगवाए यह बड़ा वाला हंड पाइप लगवाए तो वह लोग उसी से काम करते हैं पानी से जो भी करना पड़ता है अपने उई से करते हैं तो कुछ दिन अगर चला ज़्यादा चल जे सकता था कहीं भी चल सकता था उसका कोई ग्रांटी नहीं है चलेगा कि ख़राब हो जाएगा तो भाई चलेगा तो ठीक है ख़राब हो जाएगा तो दिक्कत परेशानी तवन लगने बुलाते हैं बनवाते हैं तब एक पानी निकलेगा उसमें यूज किया जाएगा

अपने तरफ़ से बोरिंग कराए अपने तरफ़ से बोरिंग कराए तो एक सौ बीस फीट बोरिंग कराए तो बड़ा वाला हंड पइप लगवाए तो अभी चल रहा है इसी से हम लोग काम करते हैं ई भी बात में यह पानी चढ़ाना पड़ता तो इसीलिए दिक्कत था पीने के लिए फ़िर भी दिक्कत था नहाने धोने के लिए फ़िर भी दिक्कत था तो ज़रूरी करना पड़ता है दूसरी जगह जाओ तो लंबी लाइन लगती है इतना कौन लाइन लगाएगा तब मलब मैं इनसे परेशान रहते हैं तब इसीलिए हम अपने नल से काम करते हैं काम काम करते थे हैंडपंप अच्छा है ख़राब है अगर चलेगा तो अच्छा है अगर बिगड़ गया तो ख़राब है तो इसमें फ़िर पैसा लगता है तो पैसा लगता है आते हैं बनाते हैं त फ़िर पानी देता है तो उसमें से कुछ हो उसे समय से भी डाला हो एक बिस्सा दो बिस्सा कोई रार करते हैं तो उसी को हो जाता है